हलो हाँ हाँ बोल रही हूँ बोलिए हाँ हाँ हो जाएंगे न कब चाहिए आपको अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है न मिल जाएंगे तीन दिन बाद हाँ हाँ ठीक है न गेंदे के मिल जाएंगे हाँ हाँ ताज़े मिल जाएंगे न तीन दिन बाद तो एक दिन पहले मंगवा लेंगे हम तुरन्त चाहिए हाँ हाँ ठीक है हम कोशिश करेंगे ताज़े मंगवाने की ह हाँ हाँ ठीक है न दोनों कलर के मिल जाएंगे कितने कितने के जी लगेंगे आपको कितने लेना है अच्छा अच्छा हाँ हाँ पच्चीस किलो संतरा कलर और पच्चीस किलो पीले वाले हाँ हाँ

ये मिल जायेंगे आपको पचास रुपये किलो मिल जाएंगे हाँ क्योंकि अभी अभी समय नहीं हैं न मैम फूल का इसलिए थोड़े महंगे हैं अभी हाँ ठीक है न हम थोड़ा कम कर देंगे पर फिर भी ये आपको पैंतालीस रुपये के जी लगेंगे क्योंकि इससे कम नहीं हो पाएगा न क्योंकि फूल का अभी टाइम नहीं है और फिर ये बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो रहें हैं अभी इसके लिए इसका रेंट इस से कम तो नहीं हो पाएगा ठीक है पहले कॉल कर दीजिएगा मुझे दो घंटा पहले तो हम समय पर फिर मंगवा कर रखेंगे ठीक है धन्यवाद